दिक्खो भई सारें शा बड्डी मुश्कल होंदी ग्रांऽ बिच गड्डियें ओह् ना टैमें दे उत्त गड्डियां जंदियां ना किश गल्ल ना उत्त रोड़ ढंगै दा बुरा हाल होंदा आदमी कुदै गेदा होऐ नौकरी होऐ कुसै दी मुश्कल होई जंदा गड्डियें दा गड्डी निं थ्होंदी टैमें दी बापस औना होऐ तां बी मुश्कल होई जंदी इक घैंटा रस्ता होऐ तुसें त्रैऽ चार लग्गी गै जंदे की कि की उत्थें रोड़ बड़ा खराब होंदा कच्चा रोड़ होंदा उत्थें फैस्लिटी निं ऐ रोड़ै खराब ते फ्ही टाईम बी वेस्ट होना गै कुसै दी नौकरी शोकरी होऐ ते बेचारे मुश्कल होई जंदा उस जाना औना जाना रस्ता रुसता ठीक होऐ ते बंदा सौखा पुज्जी जंदा टाईम बची जंदा कन्नै नुहाड़ा ना हुट्टन होंदा ना किश गल्ल दूआ एह् बिल्डिंगां हस्ताल जरूरी होना चाहिदे सगुआं ग्रांऽ च कोई बमार होऐ दा आदमी उत्थें जाइयै दस्से नेईं हस्ताल होंदे ते केईं लोग बेचारे इं'या गै मरी जंदे उत्त कि के उनें ट्रीटमेंट निं थ्होंदा टाइमां दा मरना गै उनें बेचारें टैमें सिर कोई पुज्जा होऐ तां ठीक होई जंदा रोड़ खराब दे कारण उत्त कोई जंदा गै निं ऐ कुसे दियां ड्यूटियां लग्गी दियां होन तां ओह् तुआहीं ज्वाइनिंग निं पांदे आक्खदे इत्त बड़ा टाईम लगदा जी उंदे कारण ग्रां दे लोग बड़े खज्जल होंदे बड़ा सफर करना पौंदा इनें लोकें ई नां उंदी पढ़ाई ढंगै दी होंदी कोई बमार होऐ ते ढंगै दी चाहिदी होंदी ना उनें हस्ताल जनोंदा इंया रोड़ खराब दे कारण केईं लोक इंया गै मरी जंदे इंया टैमें दे पुज्जदे गै नेईं बड़ा मुशकल होई जंदा सारा किश एह् अगर होऐ रोड़ होऐ स्कूल होऐ हस्ताल होऐ ते सौखा होई जंदा ग्रां च तरक्की होंदी शैल सेही निं होंदा ग्रांऽ ऐ जां शैह्र इयै सारें हां बड्डा ओह् ऐ एह् होन तां शैल बस फ्ही निं होंदी कोई टेंशन